असांजे पाड़े में टूरिस्टनि खे रहण लाइ काई सुविधा कान आहे ऐं अजनबी माण्हू माण्हुनि खे रहण में ॾाढा ख़तरा आहिनि सोचणो पवंदो आहे कि अजनबी माण्हुनि खे कीअं जॻहि ॾिजे ऐं आसे पासे में कीअं रखिजे छो कि ॾपु लॻा पिया आहिनि